हमरा बागवानी करऽमे बड्ड मोन लगैए खास कऽ फूल गूल लगाबऽमे सभसँ अधिक मोन लगैए एहि दुआरे कि हमर सभके बाबा कहै छलखिन हेँ कि फूल जरूर लगाबी किएक कि ओ फूल जे केओ तोड़िकऽ भगवानपर चढ़ाबै छथिन तऽ ओहिमे दसांश अँशके धर्म जे छै से लगाबैवालीके भेटै छै ताहि लअ कऽ हमरा बागवानी करऽमे बड्ड मोन लगैए खास कऽ फूल गूल लगाबऽमे ओहिके अलावा जतेक एम्हर होइए लत्ती फत्ती पपीता भेलै फल मूल ओकरा जे हमरा बाँकि जे समय बचैए ओहिमे हम अपन खुरपी लअ कऽ हमेशा कोरियाकऽ पानि देनाइ ई केनाइ हम बागवानी करैत रहै छी अपन सारा समय हम बागवानीमे लगबै छी जकर फल सेहो मीठा होइ छै देखऽमे खूब सुन्दर खेबाक बात तऽ बादमे छै देखहेमे हमरा तत्ते सुन्दर लगैए जे हमरा ओहिसँ मोन भरि जाइए